सबसे संनो मोजां मोननाय दालि इजियावनो संनानै मोनो थाव फियास सेरनानै जेबो माबा फेजाल गैया बेयाव हालदै संख्रि बानलु होनानै संनाय जोबोद टेस्टि आं जानो मोजां मोनो आरो इजियावनो मोनो आं बेखायनो दालि मैगंखौनो संनो जोबोद मोजां मोनो आरो संनाया बांसिन गोथाव मोननाया आंनिया बेनो जाहैबाय दैज्लां समाव आं खुमब्रा मैगंखौ जानो जोबोद मोजां मोनो आरो फिनदि मैगं ओंख्रिखौबो जोबोद मोजां मोनो आरो बिनि सायाव आङो जिंखा भल जोबोद मोजां मोनो बेनिफ्राय आंनि बांसिन आंनि हौवाया जिखुनु संब्लाबो जानो हायो बिनि टेस्टि मैगं जेबो बुङा बियो जि सङो बेखौनो जायो बेनो जाबाय आंनि फिसाजोनि टेस्टि मैगं मोजां मोननायानो बांसिन आलु बेनो आं आलुखौ ओरैबायदि बाथोनबो बानायना होनांगौ आलु फियास रुनानै बाथोन सिफ्लेनानै जाहोनांगौ माब्लाबा आं थाव सेरनानैबो फ्राय होनांगौ आरो माब्लाबा ओरैबायदि एवनानै बाथोन देना होनांगौ ओंख्रि आलु जहल संना होनांगौ आं फिसाजोनो आरो बिखुनजोहा जोहा खारै मैगं जानो मोजां मोनोमोन बिहावाबो खारै मैगं सबाइ खारै जोबोद मोजां मोनोमोन आं बेखौ संना होनांगौमोन आरो

गासिबो संनाय खुरनायखौ गोथाव मोनोमोन माबायदि बेदर संब्ला टेस्टि जायो बेखौ बेखौ आं संना होनाय जायोमोन आं बानाय मोना संनाय खुरनायाव ओरैबादि मोजां लाबोब्ला आं बेदर ओंख्रिब्लाबो संनो जोबोद मोजां मोनो अमा बेदर एवनो जोबोद मोजां टेस्टि बेदरा अमाया आरो लकेल दाउआबो जोबोद गोथाव बेफोरबो जाबाय नोंनि संनायनि सायाव गोथाव जायो जानला मोनला संब्ला गोथाव जाया बेबो जोबोद मोजां संनांगौ मस्ला मस्लि देनानै फियास हाना लानानै बानलु गासै मा दं बेदराव होनाय बुस्थुखौ देना लाजोबनानै बेदरखौ संनांगौ जायो बेदरा ओरैबायदि गोथाव जायो मस्लाया बांद्राय जायोब्ला गोखा जायो बेदरा बेखायनो बेसां होनांगौ बेसेबां होब्ला गोथाव जायो आं बेखौ सङो आरो अमा बेदरानो टेस्टिसिन संनायावबो इजि मोजां आरो ओंख्रियाथ' सबाइ ओंख्रिया खारै होनानै संब्ला थाव होनानै सेरनानै बेदर होब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो बिनि सायाव अनद्ला मैगंखौ आं जोबोद गोथाव मोनो अनद्लाया दाउ बेदर होयोब्ला मुलाफोरजों सङोब्ला जोबोद गोथाव जायो एखायनो आं जोबोद मोजां मोनो अनद्ला मैगंबायदि टेस्टि गैया आरो जोंनि संनाय खुरनाया बर'नि मैगं मेइनानो बेनो अनद्ला मैगं सबाइ आरो नारजि अमा बेदर जोबोद मोजां जानाय संनाया टेस्टि सङोब्ला आरो माबाया लाव मैगं आरो जोगोनाद बेफोरबो जोबोद टेस्टि ना होयोब्ला नाजोंबो जोबोद गोथाव जायो आरो आङो बांसिन अमा बिदर नारजिखौ बांसिन मोजां मोनो आरो अनद्ला दाउ बेदरखौथ' सामफ्रामबो जाबाय थानो हाया सोब मैगंखौनो जाबाय थानाया हबथायाव खनसे जानो हायो अनद्ला नारजि कनटिनिउ जानो हानायानो दालि बेस्ट दालि एखायनो आं दालिखौ बांसिन मोजां मोनो आरो संनाय खुरनायावबो इजि एखायनो आङो बांसिन दालि संनायखौ मोजां मोनो आरो गोथावबो जा गासैजोंबो सोलियो दालि मैगङानो आरो संनायावबो इजिखायनो बांसिन आं बेखौ मोजां मोनो बेलेग मैगङा थावनि बाहादुरि आरो थाव होआब्लानो गोथाव नङा मैगं गोथाङाथ' ओरैनो एवब्लाबो गोथाव जायो लाफा मैगं लाइ मैगं आरो माहोनो गासै मेगं गोथाङानो एवना जानो मोजां जायो थाव होआ लासे जानायाव इजि थावनि बाहादुरि नङा आरो बेफोरो मैगं गोथाङाव थाव होलाया लासे ओरैनो मोजां मोजां संनानै जानो हायो आरो बांसिन गोथाव जायो बांसिन आरो गोथाव मैगङानो सबाइ दाउ आरो अनद्ला दाउ बेफोर जाबाय जोंनि बर'नि मेइन गोथाव मैगं बेखौ रावबो ना बुंनो हाया गासिबो गोथाव मोनो आरो बयनिसाय संसाराव सोलिनाय मैगङानो दालि जाबाय बियो सब हाबा खेराइ प्रग्राम जेरावखि जाया दखानफोरावबो गासिबो मोजां सोलियो जोंहानि न'खराव सिगाङाव आं खारै मैगं बांसिन संना होनांगौ जायोमोन बिहाव बिखुनजोनो थाव सेरब्ला बांसिन खममोन थावनि बाहादुरिया खम बेदर फोरब्लल'सो थाव सेरनाय जायो आं जोबोद मोजां मोनो संनाय खुरनायखौनो आरो जोबोद गोथाव संनो मोजां मोनो ओंखायनो आं संनाय खुरनायाव ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट एखायनो संनाय खुरनायखौ आं जोबोद मोजां मोनो आरो जोबोद गोरलै इजि ओंखाम ओंख्रि संनाया ओंखामाबो जेरै संब्ला ओरैबायदि राफोद राफोद सङोब्ला ओरैबायदि गोथाव जायो ओंखामाबो संनायनि सायावसो आरो बेखायनो आङो संनायखौ होनदों इजियावनो संना खुरना जाहैबाय इजियावनो बानायनानै संनो हायो बेखायनो आं संनाय खुरनायखौ जोबोद मोजां मोनो आरो ओंख्रिया आं मा ओंख्रिखौ संना गोथाव मोनो आं बेखौ गासिखौबो खोनथाबाय आरो बुंबाय सबाइ मैगं दाउ अनद्ला बे दाउ अमा नारजि अमा बेदर बे जाबाय एसे गोरा संनाय खुरनायाव अनलाया जाबाय देना होनांगौ सबाइया जाबाय हुख्रेमनानै एवफ्रामनानै संनांगौ नारजियाबो जाबाय फोराननाय आरो खारैजों रुदबनानै बेदर एवना होनांगौ बे एसे जाबाय गोरा बे खामानिया बयनिसाय गोरलै इजि दालि मैगं बेखायनो आं जोबोद मोजां मोनो आं बयनिसायबो संनाय खुरनायखौ साबसिन होननानै सानना लायो